ہیلو اسلم بھائی بول رہے ہیں جی میں نے جامع مسجد سے بول رہے ہیں نا میں نے آپ كے یہاں سے ایک آڈر كیا تھا آن لائن یہ چكن ٹكا چكن ٹكہ تو آ گیا ہمارے پاس لیكن اس كے اندر نا جیسا ہم جاتے ہیں آپ كے ریسٹورینٹ میں بیٹھ كر كھاتے ہیں ویسا ٹیسٹ نہیں آ رہا كیوںكہ جو مسالے وہاں یوز ہوتے ہیں تو وہ مسالے آپ كا جو آن لائن آڈر كرتے ہیں اس میں یوز نہیں كرتے كیا آپ یہ بتائیے كیوںكہ وہاں كا جو ہوتا ہے ٹیسٹ وہ الگ ہوتا ہے اور یہاں كا ٹیسٹ یہاں پہ جب ہم نے اس كو اوپن كرا تو اس كا ٹیسٹ بالكل الگ ہے ڈفرینٹ ہے تو ہم نے تواس لیے اپنا ٹائمس ہمارا خراب ہوتا ہے ہم جامع مسجد جاتے ہیں اور كم سے كم ہمیں جانے میں آدھا گھنٹہ آنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے آن لائن آڈر كر دیا زومیٹو مادھیم كے تھرو سے ہم نے آڈر كیا تھا آپ كے یہاں تو وہ لے كر آیا جب ہم اس كو كھولا ٹھیک ہے پیكنگ اچھی تھی آپ كی بٹ اس میں مسالے وہ نہیں تھے جو آپ وہاں ہمیں دیتے ہیں تو نیكسٹ ٹائم اگر كبھی ہم آپ كو آڈر كریں تو آپ ہمیں جو چیز آپ كے كھائی دی جاتی ہے تو وہی چیز ہونی چاہیے یہ نہیں ہو كہ ہم آڈر آپ كو

یا تو آپ اس طرح سے آڈر دیں بھائی برتن دینے كچھ بھی دے دیں تو نیكسٹ ٹائم ذرا آپ دھیان ركھنا جی شكریہ